विश्व स्तर पर देखल जाय तऽ पानिक समस्या तऽ दिनादिन बढले जाइ छै धरतीके पानि दिनोदिन नीचे गेल जाइ छै एहि कारणसॅं तऽ हर जगह समस्या तऽ गम्भीर रहै छै मुदा आइ काल्हि सरकारके तरफ़से पानि संरक्षणके तरकीबसभ निकालल गेल यऽ जे ओकर भंडारणके वास्ते बड़का बड़का तालाब बनायल गेल जे अन्दरसॅं बन्द रहिया जगह पानि खतम नहि हुए आ ओहिमे पानिके बरसातके पानिके संग्रह स्टोर बना एक जगह रहल आओर ज़रूरत परला पर ओहिसॅं ओहि कमीके पूरा कयल जाइ छै आर बाक़ी एहि इलाक़ामे तऽ पानिके कोनो ख़ास तेहन कमी नहि चारू कात धारे छै बाक़ी कोशी धार छै जहाँ पानि आबै छै तऽ लोक त्राहि माममे रहै छै जे कहीं हमरा तरफ़ बान्ध तऽ नहि टुटि जायत कहीं हमर तऽ नहि बान्ध टुटि जायत तऽ पाइ भी छै आ कोशिश करूँ तऽ सभ चीज़ छै